जोंहा माने माइ गायो इसे बिदिनो सारि पास बिगासो गायो आरो ओमफ्राय जा दंग'वा इसे गोजान जायो ओमफ्राय बिदिनो दंग' फिसा जावनानै गोजान जायो आरो इसे बिदिनो दस बार' किल'मिटारसो जायो जाम्फै फिसा जावनानै बिदिनो दै लाङो लांनानै सोयो होमबाबो जोंनि हाया बोरि नालाय बारा गाखोआ आरो ओमफ्राय अखाजोंसो बांसिन गायनाय जायो जोंना दैखौ मोना ओमबाबो बे दंग' जावनायाव फोसाबनायाव ओंखारफानांगौ जाहैयो आरो जोंहा उफाय गैया लोगोफोर माजों मावफानांगौ जाहैयो ज' जावनायाव जावफानांगौ जायो आरो मेसेङावथ' बिदिनो जोंहा माबा मावो आलु खिति खालामो लाफा मैगं ओमफ्राय बिदिनो माबा मुला मुलि गायो बिदि आबाद खालामो आरो मेसेङाव आलुवा बिदिनो एखम्बा बोसोराव मोनो अबेबा बोसोराव मोना देग्लायथ' गैया मोनाखै एम्फौ जाजोबदों बेदरानो थाङाखै आलुआनो ओमफ्राय बिदिनो माबा आबाद खालामबाबो अमा दाउजोंनो मोना आबादखौनो बोरमा हगारना होयो दाउ हगारना होयो बिजोंनो आबादखौनो मोना ओरैनो जानो आन्था इसे इसे मोनो आरो आलु गायो लाफा मुला मैगं आबाद खालायो ओमफ्राय मेसेङाव बिदिनो आलुबो गायबाय जोगोनारफोर होलाबायो अबेबा बोसोराव थायो अबेबा बोसोराव थाया जोगोनाराबो एखम्बा बोसोराव मोजां मोनो एखम्बा बोसोराव मोजां मोना बिदि जायो आरो मेसेङावथ' दैखौनो मोनखाया गैया दै गैया सेल'बो बाहाया जोंहा ओरैनो गोरान आबाद खालायो आरो दै मोना मेसेङाव दैलाङावल' जाम्फै दङ ' जाम्फैनि मोनो दाथ' मेसेङावथ' गैया मोनखाया